میں نے جب سے گیم کھیلنا شروع کیا ہے پہلے ہم گلیوں میں گیمس کھیلا کرتے تھے کرکٹ اپنی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے بالنگ کرتے تھے اپنی گلیوں میں جب ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا بہت ویسا لگتا تھا گلیوں میں کھیلنا پھر اس کے بعد گیمس کے اندر بہت ساری چیزیں انڈسٹریز ایسے بدلی کہ گراؤنڈوں کے اندر لوگ وہاں کھیلنے لگے کرکٹ اور بہت سارے گیمس جیسے کرکٹ کبڈی یہ سب چیزیں باہر گراؤنڈوں میں ہونے لگے پھر کرکٹ اچھے گراؤںڈوں میں پہنچا پھر ان نیشنل میں پہنچا پھر انٹرنیشنل میں پہنچا بہت اچھی تبدیلیات اس کے اندر آ گئیں جیسے بچوں کے ساتھ بچوں کے پاس گھر پہ ہی بیٹ بنا کے کھیلتے تھے بازاروں میں گیمس کمیٹیوں نے بہت اچھے اچھے بیٹ بال اشو کرائیں بہت اچھی چیزیں کرائیں جس کی وجہ سے گراؤنڈ ہمیں کھیلنے کے لیے ملے کبڈی کے لیے انٹرنیشنل بہت ساری چیز انٹرنیشنل گراؤنڈ ہم کو ملے اور بہت اچھی چیزیں انہوں نے ہمیں دیں کمیٹیوں نے

بہت اچھا محسوس کرنے لگے گلیوں سے نکل کر محلوں سے نکل کر ہم شہروں میں جا کر کھیلنے لگے اس لیے گیمس کھیلنے بدل اسے اس لیے اتنا بدل گئیں ہیں بہت زیادہ